हेलो मेरी बात अमन जी से हो रही है अमन जी मैं बलराज शर्मा बात कर रहा हूँ मैंने एक अपना स्विगी वेबसाइट से आपका नंबर लिया है मैंने एक ऑडर किया था दो टोमैटो एक सेव और एक अपना ज़ीरा राइस तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप कितनी देर में पहुंचाएंगे अपनी लोकेशन पर मेरी लोकेशन अपने तिलक नगर आएगी तिलक नगर नियर जैन मंदिर कनाड़ा रोड पर आएगी जी तो तीन आइटम है तीन आइटम आप कितनी देर तक पहुंचा रहे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है आपकी वेबसाइट से भी निकलने का आप का समय हो चुका है और आख़री आख़री समय ही चल रहा है ये मान के चलिए कि अगर आप ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो हम लोगों को भी खाना खाना है और हमें भी समस्या आ जाएगी हमें भी कहीं निकलना है जी जी तो मैं आपका थोड़ा सा कारण जान सकता हूँ क्या कारण हो रहा है कि आप लेट हो रहे हैं जी जी तो कितना समय और लग सकता है दस मिनट सर दस मिनट मैं दे सकता हूँ आपको दस मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि समय हमें भी नहीं हमारे पास भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को भी निकलना है थोड़ा सा आप समझिए बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ओके